हमको मतलब सीरियल बचपन से देखने में बहुत अच्छा लगता है जैसे साथ निभाना साथिया हो गया गोपी के साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छा लगता है और हो गया है जैसे एक एक सिरी और हो गया जैसे अरे राधिका वाला सब मतलब पां सीरियल अच्छा लगता है और से उसमें से फिल्म हो गई तो वो भी देखने में मतलब उसमें हर चीज अच्छा लगता है हमें मतलब सीरियल का शौक बहुत बचपन से है हम सीरियल बचपन से ही बहुत शौक से देखते हैं जैसे छोटी बहू हो गई ओ भी देखो देखने में उसका स्टोरी अच्छी लगती है और से फिल्म हो गई घर परिवार उसमें उसमें के भी हर चीज अच्छी लगती है और से हमें